हैलो जी सर हां जी हां जी बोल्लो सर हां जी सर दरअसल कम्म अजें लग्गा हा पैह्लें उ'नें केह् आखदे शिड़कै दे कंढै कंढै उ'नें थोह्ड़े थोह्ड़े डंगे दित्ते दे नेईं कैंकरा पाया उ'नें थोह्ड़े चिरें पैह्लें नेईं कम्म ठीक करदे इ'यां थोह्ड़ा ढिल्ला ढिल्ला गै इ'यां ते हां जी हां जी ऐ ते ठीक ऐ ओह् आपूं बी थोह्ड़ी सपोर्ट करदा असेंगी आपूं बी करदा ओह् थोह्ड़ा कम्म बेलचा गैंती लेइयै आपूं बी करदा डंगे कढदा ओह् लेबर आह्ले बी ठीक ऐ थोह्ड़ा आखना पौंदा उ'नें ई भई तुस कम्म करो शैल करो

कम्म ठीक चलै'रदा जां उ'नें डस्ट बी पाई ऐ ते अजें लोक्क नेईं ऐ पाई दी लोक्क हून केह् पता हून जेल्लै उ'नें पैसे भेजङन कुतै अग्गुआं बड्डे अफसर फ्ही गै कम्म होना अजें पैसे नेईं आए हैन पैसे आक्खै दे मेई म्हीनै आई जाने न हां जी जी ठीक ऐ सर ठीक ऐ ओके